जय झूलेलाल जीअं त असां ॾिसूं था अॼकल्ह पढ़ियल लिखियल माण्हुनि जो सेकिड़ो ॾाढो वधी रहियो आहे ऐं सुठी बि ॻाल्हि आहे असां जंहिं रहूं था जिते महाराष्ट्र में अॼुजो अॼुजे माण्हुनि जे हिसाब सां पढ़ियल लिखियल माण्हुनि जो सेकिड़ो ॿियासी सेकिड़े ते थी वियो आहे जेको ॾाढो सुठो आकड़ो आहे ऐं जीअं त ॿिया जेके राज्य आहिनि कर्नाटक आहे पंजाब आहिनि उते कीअं ॿहतरि टेहतरि पंजहतरि सेकिड़ो आकड़ो हली रहियो आहे तमिलनाडू हिकु अहिड़ो राज्य आहे जेको हमेशह खां पढ़ियल लिखियल सेकिड़नि में हमेशह अॻियां ई रहंदो आहे उनजो सेकिड़ो सतासी सेकिड़े ते आहे ऐं महाराष्ट्र बि हाणे धीरे धीरे उन आकड़े ते हलणु चालू थियो आहे अॼकल्ह जीअं नयां नयां कोर्स नयां नयां वियाख चालू थिया आहिनि आइ टी सेक्टर आहिनि इंजीनियरिंग सेक्टर आहिनि नौजवान उनमें लुत्फु बि वठणु चालू कयो अथऊं ऐं अॻियां वधनि था ऐं जीअं जीअं हो उनमें वधनि था ऐं उन्हनि जी पघारूं बि उहे कोर्स करणु खां पोइ ॾाढियूं सुठियूं थी रहियूं आहिनि ऐं इअं असांजी समाज जो एक्नॉमिक्स बि वधी रहियो आहे